کھیلوں میں خواتین کی نمائندگی بہت کم ہے کیونکہ ہندوستان میں خواتین کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ کھیلوں میں حصّہ نہیں لے پاتی یہاں کے جو پہل بزرگ لوگ ہیں اُن کی سوچ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں گھر میں رہنے کا گھر کو سنبھالنے میں کام کرتی ہیں وہ کھیلوں سے سے دور رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں کھیلوں میں خواتین کی بہت کمی ہے جو کہ ہندوستان کے لیے بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ جب

خواتین کسی چیز میں حصّہ لیتی ہیں تو اُس کو پوری شدت سے پورا کرتی ہیں چاہے وہ گھر کی ذمہ داری ہو چاہے وہ کھیل ہوں کھیلنے میں بھی وہ بہت اچھی اور کامیابی ہوتی ہے